ٹیلی ویژن میں میرا سب سے بہترین شو جو رہا ہے وہ بگ بوس ہے میں نے وہ بگ مجھے شوق ہے مجھے اسے دیکھنے کا مطلب بہت اچھا شو ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت چیزیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے کو بہت چیز مطلب اپنے لیے لڑنا بحث کرنا ہر چیز کے لیے مطلب کہ سامنے والے کا نظریہ کیسا ہے ہمارے لیے مطلب بگ بوس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ مجھے جو جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے آگے مجھے سکھانے کو بھی ملتا ہے کہ سامنے والے انسان کے ہمارے بارے میں اس ٹائم کیا سوچ رہا ہے کیا ہے تو بگ بوس میں ہمارے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ایک مجھے کامیڈی شو جو ہے دا کپل شرما شو وہ شو مجھے بھی دیکھنا آتا ہے اس کے اندر الگ الگ ایکٹرس آتے ہیں ان کے اندر مطلب کامیڈیز ہوتی ہے بہت وغیرہ وغیرہ مطلب بہت چیز جو مجھے وہاں سے بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کامیڈی کیسے کرنا ہے یہ اور کیسے آگے کے لیے مطلب کیسے وہ کرنا مطلب کامیڈی سیکھنا وغیرہ وغیرہ تو بہت کچھ وہ ہے بگ بوس اور دا کپل شرما شو یہ بسٹ شو ہے آپ میں سجسٹ کروں گا کہ آپ بھی دیکھیے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں سے